जोंनि जायगायाव माखासे दाउफोरा अरायबो नुजाथिबाय थायो बेफोरखौ आङो बुंनो सान्दों बे जोंनि जायगायाव दाउलुर दाउखा दाउब' दाउस्रि ज'ज्लें ज' सखा गोबांथार दाउफोरखौ जों नुयो आरो दाउब' जोंनि जायगायाव जितुनिकि गोबांथार बिफां लाइफां बिबारफोर दङ बिफोरखौ सोबनो थाखाय गोबांथार दाउ मोनफैनो हादों बे खेत्र'आवनो जों बुंनो हायो माखासे बोथोरारि एबा समआरि जेरैहाय हमना ला मान्दार बिबार नै दा बर्थमान बारबाय थादों बेयाव मान्दाराव गोबां दाउफोरा बिदै सोबो दाउलुर दाउस्रि दाउ दाउथु बेनि अनगायैबो नै दाख्लैबावैसो सोमलि बिबारा बारलांबाय बे सोमलि बिबाराव गोबां दाउफ्रा बिदै सोबबाय बिखौ जों नुनो मोन्दों गोबांथार रोखोमनि दाउफोर दङ बिनि गेजेराव आङो साबसिन दाउ मोननाया जाहैबाय मा दाउब' दाउब'आ जोबोद गुफुर समायना आरो बेयो रावनिबो खहा खालामै मोनसे रोखोमनि दाउ नुनायावबो समायना आखलाबो मोजां बिनिखायनो आं दाउब'खौ मोजां मोनो होननानै फोरमायथिनाय जाबाय